जय झूलेलाल आऊं ॿुधायां थो के असीं नंढा हुआसीं त असांजा माउ पीउ असांखे वठी वेंदा हुआ घुमण लाइ त सभिनि खां वधीक असांखे घुमण लाइ न वठी वेंदा हुआ असांखे ब्यास में जेको असांजे गुरूजी आहिनि उन्हनि जो दाम ठहियल आहे उते सभु ॿार मिली करे उते वेंदा हुआसीं ब्यास जेको पंजाब में आहे उते एतिरा सुठा सुठा मतिलबु सत्संग थींदा आहिनि अ उते अंदर बगीचा ठहियल आहिनि ॿियो सभिनि खां वॾी छा आहे असीं चङा ॿार हूंदासीं न पोइ असां खे खाधे जी वधीक हूंदी हुई त उते घुमण सां गॾु गॾु खाधो बि एतिरो सस्तो आहे की असीं उते खाईंदा हुआसीं घुमंदा हुआसीं थो ब्यास जा सत्संग ॿुधी करे पोइ असीं आराम सां जीअं शाम जो सत्संग ख़त्मु थी वेंदो हो पोइ शाम जो असां जा घर वारा वठी वेंदा हुआ पासे में ई पवंदो आहे अमृतसर अमृतसर गोल्डन टेम्पल पोइ उतां असां पोइ उते वठी वेंदा हुआ पोइ असीं गोल्डन टेम्पल में घुमंदा हुआसीं पोइ घुमंदे घुमंदे करे अमृतसर पूरो घुमी करे अची वापिसी ब्यास में ईंदा हुआसीं ब्यास में एतिरी सुठी हरियाली आहे एतिरो मतिलबु शांति आहे शांती आहे जेको ॿार आहिनि मतिलबु हू बि ही आहे की एतिरा मस्तु एंजोए कंदा आहिनि जीअं ख़ुशमि ख़ुशि थी वेंदा आहिनि हेतिरो मतिलबु आनंदु आहे जेको ॿार असां सां गॾु कई हुआ कई फेमिली आहिनि जेको सिंधी वारा हुआ भाई पंजाबी हुआ उहे बि वेंदा हुआ ऐं हू घुमी करे सभु जॾहिं असीं होलीडे में वेंदा हुआसीं पोइ असां जी छुट्टियां ख़त्मु थी वेंदी हुई असीं पोइ ईंदासीं मतिलबु उते असीं हफ़्तो रहूं पंद्रहं ॾींहं रहूं मतिलबु कोई उते लिमिट कोने उते वञी करे तमामु एतिरो दिलि ख़ुशि थी वेंदो हो की जेतिरो आनंदु अची वेंदो हो उन खां पोइ जेको असांजी छुट्टियां बचंदी हुई पोइ असीं अलवर खैरथल पंहिंजो उते वेंदा हुआसीं उते आसाम जो नानीअ जो घर आहे ऐं अलवर में एतिरो सुठो आहे मतिलबु घुमण जो असीं अलवर में बि घणेई घुमिया आहियूं ऐं अलवर में एतिरी सुठी सुठी मार्केट आहे हिते असीं नंढा हुआसीं त घरवारा शाम जो घंटा घर कोतिवालीअ पासे में जेको बाज़ारि लॻंदो आहे चूड़ियुनि जो उतां असीं मतिलबु कई तरह जी शइ मिलंदी आहिनि जेकिटूं हू मतिलबु घुमंदे घुमंदे असीं हेतिरो मस्त ऐं अलवर हेतिरो सुठो शहरु आहे की उते कई फिल्मुनि जी शूटींग बि थी आहे असीं हू ॾिसी आया आहियूं मतिलबु सिंधी शेड आहे अलवर में जेको आहे उहो वॾो मस्तु आहे ऐं हू सिंधी शेड में फिल्म जी शूटींग थी हुई करन अर्जुन जी असां जे घरवारनि असां खे अलवर में हू बि ॾेखारियो पोइ मतिलबु ज्यादाकर असीं अलवर ई वेंदा हुआसीं ऐं माउ पीउ असां खे ब्यास ब्यास यां अलवर असां ही ॿई शहर घुमी करे एतिरा पंहिंजी छुट्टियुनि जो आनंदु वठंदा हुआसीं जेको एतिरो मज़ो ईंदो हो असां खे की समुझो असां जा पूरी फेमिली वारा तमामु एतिरा ख़ुशि थी वेंदा हुआ ख़ुशमि ख़ुशि थी वेंदा हुआ असीं ॿार नंढा हुआसीं त ऐतिरो मज़ो ईंदो असां खे की भई जीअं पुछण जी ॻाल्हि ई न आहे की अलवर शहर बि एतिरो शहरु हूंदो अॼु त ॾिसो वञी करे अलवर शहर जी गाल्हि ई कुझु अलॻि आहे ऐतिरो मस्तु शहर ठही वियो आहे पहिरी खां मतिलबु हेतिरो डविलपिमेंट कयो आहे अलवर की बिल्कुलु हिक त सिटी लॻंदी आहे पूरी जीअं सिटी कोन हू आहे पहिरी हूंदा हुआ जीअं गांव हाण जीअं टाऐम ते एतिरो मस्तु थी वियो आहे अलवर जीअं जंहिंजी मौज ई मौज आहे मौज कंदा आहियूं त मौज अची वेंदी आहे